نوجوان نسلوں کا ثقافتی طریقوں پر عمل کرنا کئی عوامل پر منحصر ہوتا ہے جیسے تعلیم خاندانی پیشِ نظر اور معاشرتی ماحول کچھ نوجوان اپنی ثقافتی روایت پر سختی سے عمل کرتے ہیں جبکہ کچھ دوسرے مغربی یا جدید طرزِ زندگی کو زیادہ پسند کرتے ہیں ثقافتی اقدار پر گرفت ڈھیلی ہونے کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ یہ ایک قدرتی عمل ہے جو دنیا کے بدلتے ہوئے حالات اور گلوبلائیزائشن کے اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے اگر چہ یہ تبدیلیاں کچھ لوگوں کے لیے پریشان کن ہو سکتی ہیں مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ثقافتی وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو ہوتی رہتی ہے لیکن اس کے با وجود یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی ثقافتی اقدار اور روایت کو محفوظ رکھیں اور نوجوان نسلوں کو ان کی اہمیت سے آگاہ کریں جدیدیت اور روایت کے درمیان توازن برقرار رکھنا اہم ہے تاکہ ہم اپنی ثقافتی شناخت کو محفوظ رکھ سکیں جبکہ جدید دنیا کی ضروریات کو بھی پورا کر سک